हलो हांजी हा हा हा बिल्कुलु अच्छा अच्छा अच्छा कॾहिं कॾहिं विस्पति ॾींहुं हिकिड़ो मिंट मां ॿुधायाव थी बस ख़ाली आहे या न आहे जीअं घुर्जी हा ॿुधायाव थी हिकु मिंट मां ॾिसा फ़ोन में ई ॾिसणो पवंदो न बस ख़ाली आहे या न आहे हा ॾिसा थी हा आहे आहे बस ख़ाली आहे ॾेढ सौ ॾेढ सौ माण्हू ॾेढ सौ माण्हू अच्छ हा न न न न ज्यादा न त तव्हां भली हुनखां करायो काई ॻाल्हि न आहे हूं हूं हूं हूं न ॾेढ सौ ठीकु आहे ट्रैफ़िक हूंदी आहे रस्ते जी इहो हूंदी आहे तव्हां सम्झदार आहियो ख़ुदि इनख़ां वधीक मां वधीक त घुरिया ई न ॾेढ सौ माण्हू पंजहतरि वञण जा पंजहतरि अचनि जा ज्यादा थोरी न घुरिया आहिनि हा त हा तव्हां तव्हां हा तव्हां पुछी करे मूंखे ॿुधाइजो और घणे वगे घणे वगे सुबुह जो हलिणो आहे सुबुह जंहिंमहिल तव्हां टाइम चओ न हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे हूं हूं हूं हूं हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे घुमाईंदा आहियूं हा हा उते खाए लाहियो न न न खाइण पीअण सभु तव्हांजो हा जाते तव्हां लहण चाहिंदव जाते तव्हां लहण चाहिंदव मां उते ॿीह रहंदमि अधि कलाकु हा हा अधि अधि कलाकु ॿीह रहंदासी हा हा हा हा हा न न हा हा ठीकु आहे बसि ठीकु आहे मूंखे ॿुधाइजो टाइम ॿुधाइजो सभु ॿुधाइजो सुभाणे जीअं बि हुजे जीअं बि हूंदो न न न नाला न मां तव्हांजी उन ते तव्हां सां त आहे मुंहिंजो त तव्हां सां ई हो कंदमि कोई दिक़तु न आहे न न हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु थी वेंदो त काई ॻाल्हि ना हूं हूं हूं हूं न न ठीकु आहे ठीकु हा मूंखे फ़ोन ज़रूर कजो वरी बि वरी बि मूं सां सुभाणे पणीह ॻाल्हाइजो हिकु दफ़ो फ़ोन कजो तव्हां मूंखे बीहर न न न न ॾिठी नी ॾिठी चयो आहे त चयो आहे हा ई न न न न असां असांजो धोखेबाजी न आहे असांजो कम अहिड़ो न आहे असांजो कम परे परे वञण जो आहे पंजहतरि रुपिया वञण जा पंजहतरि अचनि जा ज्यादा त आहिनि ई न हा हा जेके हलिणो हलदो न हलिणो त जेतिरा माण्हू हूंदा ओतिरनि जा ई पैसा वठदमि जय झूलेलाल जय झूलेलाल